हाँ मोबाईल का दुकान है क्या मोबाईल ख़राब हो गया है वहाँ अवाज़ ही नहीं आ रहा एक सही से और और स्क्रीन पर भी नहीं नंबर तम्बर आ रहा है मोबाईल तो मेरा समसंग का है आवाज़ नहीं आ रही है यह स्क्रीन पर यह नंबर दिखलाई नहीं देते हैं जी गिर गया था

एक हफ़्ते पहले ब अवाज़ भी नहीं आ रही है एस्क्रीन पर नंबर नहीं आ रहा है कुछ लाइट खाली आती है लेकिन नंबर दिखलाई देती है

अभी कहीं नहीं दिखाए हैं

दुकान पर तो ख़राब है तो बनवाना ही ना होगा कहीं ना कहीं तब कहिए तो आएँगे हाँ हाँ हाँ

अच्छा

पूरा मान लीजिए पूरे उसका सेटे बदलाएँगा ना

लेखा बाद नहीं है एक आदमी बनवा के आपके यहाँ से लाया था ना तो वही बदलाया था हाँ तो पूछ पूछते पूछते पहुँच जाएँगे

ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक